ٹرانسپوٹیشن کے لیے شاہجہاں پور ضلع میں بہت سی چیزیں ہیں بسیں ہیں ٹرینیں ہیں اور بیل گاڑی وغیرہ بھی چلتی ہے رکشے ہیں اور جہاں تک دیکھا جائے تو سب چیزیں افورٹیبل بھی ہیں اور مہنگی بھی ہیں وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان کتنا خرچ کر سکتا ہے اگر انسان کو کہیں دور جانا ہے تو وہ سستے میں بھی جا سکتا ہے اور بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے پر آرا میں بہت زیادہ ہیں شاہجہاں پور میں ہر طرح کا نقل و حمل موجود ہے وہاں پر اور شاہجہاں پور والے لوگ بھی بہت ہمبل ہیں جیسے کہ میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں ٹرین سے جاتا ہوں شاہجہاں پور سے تو میں کہیں بھی جاتا ہوں لکھنؤ ہو گیا گورکھپور ہو گیا مجھے بہت آرام پڑتی ہے جن سندھارن ایکسپریس وہاں سے جاتی ہے باغ ایکپریس جاتی ہے دون ایکسپریس جاتی ہے جو بہت دور دور تک شہروں تک لوگوں کو لے کے جاتی ہیں اور سب کو اپنی منزلوں تک پہنچاتی دیتی ہیں